انسان اپنی عام زندگی میں بہت سی چیزوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے اُس میں ایک ایلرجی بھی ہے جو انسان کو متاثر کرتی ہے بعض دفعہ کسی کو اگر دمّے کی شکایت ہو اور اُسے ڈسٹ سے ایلرجی ہو تو یہ چیز کبھی کبھی اُن کی جان کو کبھی خطرہ ثابت ہوتی ہے بہت سے کامن ایلرجی میں جیسے فُڈ ایلرجی ہے ڈرگ ایلرجی ہے پالتو جانور پھپُھوند ڈسٹ پالوشن اور کیڑے مکوڑے یہ بھی ایلرجی پیدا کرتے ہیں